बागसा जिल्लानि बारहावाया जोबोर मोजां जोङो जोंनि मानास हाग्रायाव मानास हाग्रानि खाथियाव थानानै मोजां बारहावा मोनगासिनो गोलोम बोथोरावबो जों बांद्राय गरम मोना जोंनि खाथि खालानि हाग्रा दंफां लाइफाङा जोंनो गुसु बार होयो आरो जोङो दै दैफोरखौबो जोङो मोजाङैनो मोनो नेसारिलि अखानि दैजोंनो जोङो गायनाय फुनाय खालामनो हायो दैबानायावबो जोंनि जायगायाव बांद्राय जाया जोंनो नांगौबायदि बिबांनि दैखौ जोङो मोननो हायो बांद्राय दैबाना जानानै जों जेबो खस्थ' मोनाखै आगोलो आङो उदालगुरि दिसथ्रिकाव थायोब्लाथाय बांद्राय बारहावाखौ मोजां मोनाखैमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि जोंनि गामिया मानास मानासाव गोलैयो ओमफ्राय मानास सेरफांनि दंफां लाइफां बारहावाजों थानानै जोबोर मोजां मोनो